असांजे ठाणा ज़िले में चंङा ई वॾा वॾा कारख़ाना आहिनि जिन में अलॻि अलॻि क़िस्मनि जूं शयूं ठाहियूं वेंदियूं आहिनि जीअं त दवाऊं थियूं कपिड़ो थियो रबड़ थियो स्टील थियो इन सां चंङनि ई माण्हुनि खे रोज़गारु मिलंदो आहे ऐं सरकार खे बि हिन जी विकिणीअ सां चंङो ई नफ़ो मिलंदो आहे ॿियों त जेके माण्हू इन वॾनि वॾनि कारख़ाननि में कमु कंदा आहिनि उन्हनि जे जीअण जो तरीक़ो बि थोरो सुधिरी वेंदो आहे छाकाणि त हुननि खे रोज़गार हूंदो आहे ऐं उन रोज़गार सां उन्हनि खे पैसो ईंदो आहे जेके उहे पंहिंजे ज़िंदगीअ में सुठो जीअण लाइ इस्तेमालु कंदा आहिनि